ओ दिनै आङो मोनसे खावलाय माने जोंनि एडुकेशननि गेजेरावहाय बहुद मानसिफ्रा माने प्रब्लेम जानानै दङ फरायनायफ्राव मानो स्टुडेन्टआ बारा मास्टारफ्रा गैया आरो जेनाखि जोंनि बर' मिडियामनि थाखायहाय भेनचार स्कुल दङमोन बे भेनचार स्कुलनि थाखायहाय दिनैसिमाव गभार्नमेन्टआ इनिसिटिभ लानो हायाखै दिनैसिमाव जोंनि बे भेनचार इस्कुलाव मावग्रा मानसिफ्रा सोरबा बैसो थांनानै थैनानै थांबाय सोरबा नांगौ बायदियै बैसो दंब्लाबो मोननो हायाखै ओरैनो सरखारनि सायावहाय माने बिफोरखौ डिमान्ड खालामबाय थायोलाबो सरखारा बेखौ सर्ट खालामनो हायाखै जेन' बेफोरखौहाय सरखारा थाबनो ओ सर्ट खालामनो हायो जोङो आसाम सरखार आरो बि टि सि सरखारनि सायाव खावलायनाय थाबाय जेन' बे भेनचारफ्राबो थाब जायो आरो जिसिबांनाखि प्रभिनसियेल इस्कुलफोर दङ बेहायबो स्टुडेन्टआ बारा दङ खिन्थु मास्टारफ्रा सर्ट जेरखम नांगौ बायदि मास्टारफोरखौहाय जोङो दिनैसिमाव नुनो हायाखै सरखारा जेन' बे मास्टारफोरनि सायावबो ओ थाबनो बेबस्था खालामनानै जेराव बबे इस्कुलाव मास्टारफ्रा खम बेवहाय जेनो मास्टार सोसननानै हथनो आङो बेखौनो सारखार आसाम सरखार आरो बि टि सि सरखारनावहाय आङो खावलायनाय थाबाय आरो जोङो माखासे जेंनाफ्रा जोंनि जेसेबांनाखि उत्तर ओनसोलनि लामाफ्रा गासिनबो बायला जिला जानानै थाबाय जेन' बेखौबो सरखारा थाबनो सर्ट खालामो आरो गोजान गोजान हान्थिनानैहाय स्टुडेन्टफ्रा इस्कुल हाबफैयो बिसोरनि थाखैबो गारि गरानि थाखाय प्रब्लेम जेन' बेफोरखौबो जोंनो लामा आरो गारि गराखौबो जोंनो सुबिदा खालामनानै होयो आं बेखौनो आसाम सरखार आरो बि टि सि सरखारनि सायाव खावलायनाय थाबाय आरो बेनिफ्राय जोंनि जिसिबांनाखि गोरिब गुन्द्रा दिनैसिमावबो जानाय लोंनायनि थाखाय प्रब्लेम आरो जेसेबांनाखि जोंनि मोननांगौ सरखारनिफ्राय उनुदान बेफोरबो जोंहा दिनैसिमावबो गोरिब गुन्द्राफ्रा मोननो हायाखै बिनिखायनो बेफोरखौबो जेन' सरखारा थाबनो बेबस्था लानानै गामि बाय गामि गावबुराफोरखौ लानानै जेन' बेफोरखौ ओ दाय्थ' लानानै आसाम सरखार आरो बि टि सि सरखारा बेफोरखौ माने सुस्राङो बे गांनाय उखैनाय आरो नांगौ बायदि जोंनि रायजो राजाफोरनि सायावहाय जेसेबांनाखि जेंनाफोर दं बेफोरखौ जेन' थाबनो सुस्रांनानैहाय होयो आं बेखौनो आसाम सरखार आरो बि टि सि सरखारनि सायाव आं खावलायनाय थाबाय आरो आरो जोंहा गोबां ससेलावहाय जोङो मावनो टिसिंफोर दङ बे मावनायफ्राव जोंहा गोबां आबादारिनि थाखायहाय मावनो गोनां दं खिन्थु बेहाय जोंहा दिनै सोरहाबा मावनो सानोब्लाबो मोसौ मोसानि प्रब्लेम बिनिखायनो आसाम सरखार आरो बि टि सि सरखारा बै माखासे किसानफोरनि थाखायबो बै ओ फेसिलिटिफोरखौहाय खालामना होयो बिनिखायनो आङो आसाम सरखार आरो बि टि सि सरखारनावहाय बे गोरिब गुन्द्रानि थाखाय बेखौबो ओ सुस्रांनानै होयो बे किसाननि थाखायबो खिन्थु सोरबा मावनो गोसो मावनो हाया आरो गोबां आबादारिफ्रा जोङो ओ मावनो होनब्लाबो जोङो मावनो थाखा फैसानि समयस्यावहाय जोङो मावनो हाया बिनिखायनो जेन' आसाम सरखार आरो बि टि सि सरखारा बे किसानफोरनि थाखायहाय जथेसथ' जोंना फेसिलिटिखौ होयो आङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय बि टि सि सरखार आरो आसाम सरखारनि सायाव आङो बेखिनिखौ बुंनानैनो आं दोनथ'नाय जाबाय